گوتم بدھ نگر ضلع میں کچھ قابل ذکر مقامات ہیں یہ تاریخی مقامات یہ ہیں کہ مندر اور قلعہ عجائب گھر خصوصیات ہیں وہ یہاں وہ ہمیشہ کھلے رہتی ہے یہ سب ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور یہاں پر اکثر لوگوں کی بھیڑ جمع رہتی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ پوجتے ہیں اپنے بھگوانوں کو اپنے گاڈس کو مانتے ہیں ان پہ پھول جل چڑھاتے ہیں پھول برساتے ہیں اور وہ بھوجن رکھتے ہیں ان کے لیے یہ سب یہاں پہ اکثر یہ کھلا رہتا ہے اور یہاں پہ جانے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں اور اور یہ اپنے مرضی کے مالک ہوتے ہیں مطلب ان کو اس یہاں جانے کے لیے اجازت نہیں لینی ہوتی کسی کی بھی اور زیادہ تر لوگ فارغ سمعے میں اپنے فارغ سمعے میں مندر مسجدیں اور یہیں جانا پسند کرتے ہیں اپنا ٹائم بتانے کے لیے کیونکہ یہ ایک آرام دایک جگہ ہے یہاں پہ سکون ملتا ہے یہاں پہ اچھا لگتا ہے جانا